अह हेलौ हेलौ औ मा माबाफोर मानोबा हरदोंमोन अह देकरेसनखौथ' आं इसे गोग्गोमैनो खालामनो सानदोंमोनलै उम ओमफ्राय माने नोंनियाव उम नांगौ बेसादा दंजोबो ना गैजोबा अह थारिकआथ' आंना नैबे बैसागोआवनो लानाय जाबायमोन गैला गैनाया जानायाथ' ओरैनो अमा माथाम दङ ओमफ्राय ना दं ओमफ्राय ओरैनो मोनायाव हाथासुनियाव दाउ दङ दाउ बयलार आथ था आलासियाथ' आलासिया हाबा गिदिर हिसाबै बुरजायानो जादों बाजौनि सायाव थांगोन आलासिया उम नोंनाव औ साफायबाय साफायनायालाय नोंनाव बै टेन हाउसनि माखासे नांगौ बस्थुफोरा दंजोबो ना गैजोबा देक'रेसननि थाखाय अह नंगौना आथसा आथसा बावनायाथ' बावा नोंथाङानो लानांगोन नालाय दायथ'खौ बोरै बावनो नोंथांखौलाय नोंथाङाबो माबा मोनसे दायथ' लानांगोन ना हाबायाव हाबा गिदिर हिसाबै बोरै लिंहरनो बावनो दे दे जागोन दे बावा दे औ जागोन दे